आहो में डरदा हा जिसलै स्कूल दा टाईम ही अस स्कूल च जंदे हे साढ़ा स्कूल च कंपिटिशन होआ हा ते जिसलै पैह्ली बारी गाना गाया हा में उत्थें ते मीं बड़ा डर लग्गेआ हा अपने आप गी में इ'यां बड़ा इ'यां करियै इस्सी थोह्ड़ा इ'यां मजबूत करियै ते में गाना उस टैम च गाया हा ते अज्ज सब कुछ ठीक ऐ अज्ज जिसलै कोई गल्ल बात निं जिसलै में पैह्ली बारी गाना गाया हा पैह्ली बार हर इक बंदे इ'यां डर लगदा अपनै आप गी थोहाड़ा इ'यां डरदा क्योंकि लोग बड़े जैदा होंदे उस टैम च ते सामनै लोग बैठे दे होंदे ते उन्ना कांफिडैंस बी उस बंदे च नेंई होंदा कि अपने आप गी इ'यां थोआढ़ा सामनै पेश करी सकै ते मैं बी उस्सै कैटागिरी दा उसलै निक्का बच्चा ही ते में गाना गाया स्कूल आह्लें सामनै सारे बच्चे सामनै बैठे दे हे टीचर बैठे दे हे जिन्ने बी ऐहे अपने सारे बैठे दे हे होर बी जेह्ड़े बाह्र दे आए दे हे जेह्ड़े सद्दे दे हे चीफ गैस्ट बगैरा सद्दे दे हे साढ़ै स्कूल आह्लें ते ओह् उत्थें बैट्ठे दे हे ते अस में जिसलै गाना गाया ते मीं बड़ा डर लग्गेआ हा ओह् ऐक्सपिरिंय मीं बड़ा ओह् चेत्ता औंदा जिसलै में पैह्ली बारी ओह् दिक्खेआ हा सिस्टम ते पैह्ली बारी में अपने आप गी अग्गें आने दी कोशश कीती पैह्ली बारी में लोकें सामनै गाने दी थोह्ड़ा प्रयास कीता ही थोह्ड़ा कि में अपने आप गी में थोह्ड़ा इ'यां गाना गां ते ओह् मीं थोह्ड़ा इ'यां लगदा ऐ कि ओह् मेरे जीवन दा पैह्ला ऐक्सपीरिंस ही जिसलै में सारें लोकें सामनै इ'यां थोह्ड़ा इ'यां गाना गाने दी कोशिश कीती ते कन्नै इ'यां में इ'यां नर्वसनैस्स बी थोह्ड़ी होई ही ते ओह् पैह्ली बारी में अपने आप च थोह्ड़ा दिक्खेआ क्योंकि पैह्लें में कदैं गाया निं कुसै सामनै नां कोई शो बिच्च कदैं गेआ नां कोई फंक्शन च गाया ना कुसै च गाया पैह्ली बारी में स्कूला च गाना गाया ते ओह् मेरा जिन्दगी दा अपनी दा लाईफ दा पैह्ला ऐक्सपिरिंस ही जेह्ड़ा में तुसें गी सनाना ऐं